नवजात शिशुके पह पहला सालके दौरान जे छै कि बहुत तरहके जे छै कि ई जे छै कि संस्कार कै कएलो जाइ छै जेकरामे कि जइसे कि हम हमर एरियामे छठियारी हुए छै जब बच्चाके छओ दिन पुरि जाइ छै तऽ छठियारी भी करलो जाइ छै नै तऽ अगर छठियारी नहि होइ छै तब ई जे छै कि बारह दिन पर जे छै कि बरही भी होइ छै बरही हुए छै ओकरबाद छै कि अगर जब बच्चाके छओ महीना पुरि जाइ छै तऽ ई जे छै कि अन्नप्राशन हुए छै जकरामे कि सब मिलिजुलिके अबै छै मामा अबै छै चाचा अबै छै नाना अबै छै दादा रहै छै दादी रहै छै सब मिलिजुलीके जे छै कि ओकरा छै कि अलग अलग तरहके मिठाइ जइसे कि समझिए कि शुरुआत रहै छै छओ दिनमे कि ओकरा खाना खिलाना छै बहुत तरहके व्यञ्जन बनै छै मीट मछली मिठाइ सब चीज रहै छै आ ओकरबाद जे छै कि साल पुरै छै तऽ ओकरबाद छै कि जनमदिन हमे सब मनाबै छियै पहला साल पहला बच्चा जे छिके हुए छै